हॅलो हांव वेदा थळी उलयतां रेस्टोरेंट सत्यहिरा म्हाका एक ऑफर तुमच्या रेस्टोरेंटांत आसा अशें नोटिफिकेशन आयिल्लें हय ते नोटिफिकेशनांत तेणी म्हणिल्लें कि बेगीन जर मेज बूक करशात जाल्यार तुमकां एक ऑफर मेळटली खरें तें आं हांव मेज बूक करूंक सोदतां कितली ऑफर मेळटली म्हाका आं जाल्यार ऑफर म्हाका जाय हांव बूक करतां देव बरें करूं